आङो देनां फिथाइ थायोबा फाननानै जानो होनना गायदोंमोन आं हनै मोसौ बोरमायानो जाफैबाय थायो बेसे होहरनो आंबो न'आव थानाय जाया खुनुरखम होनबाबो देरै देरै देरनानै फिथाइया थायदोंमोन फाननानै मोनजादों इसे बेयावनो गेसाव बेयावनो मोजां थायजौफ्रानो खान्थालाबो बिदिनो देरबाथाय बेरगावो गेसाव जायो फिनेल बिफांबो गायदोंमोन आं फिमेल बिफांआलाय फिथाइयालाय मोजां मोजां थायो फाननानै मोनजायो संख्रि बानलु जानो आन्था खुनुरखम मोनजायो मोनजानायालाय बाथौ सेर सेर फुल मोजां मोजां गायदोंमोन आं गोजा गुफुर फुलनि नामखौबो बारा मिथिया आङो जायखि जाया फुल गायदों बेखौल' मिथिगौ आङो हनै बिबारफोरखौ फुजा होनो मानो नांगौना जैग' सावनोफोरनो बेखायनो गायदोंमोन आङो बोरमा मोसौ बेबो जाफैबाय थायो बेसे होहरनो ओरैनो होयो ओरैनो फैयो ओरैनो होयो ओरैनो फैयो खुनुरखम बिबार बारदोंमोन बारनायालाय दा इसे इसे दं आरो फुल बिबाराबो सानफ्रोमबो मोसौ बोरमा फैबाय थायो बेसे होहरबाय थानो